ہاں ہیلو جی سر بولیے کون بات کر رہے ہیں جی سر میں اوکے کیا دقت آ رہی ہے سر اچھا تو آپ ایک بار لیپٹاپ کو شٹڈاؤن کر کے دیکھے اچھا تو اس میں بھی صحیح نہیں ہو رہا اچھا چلیے چنتا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے میں ٹیکنیشین کو بہت ہی جلد بھج دوں گا اور آپ کو روم نمبر کتنا ہے اچھا تو آپ کو یہ دقت کب سے آ رہی ہے کل سے ہی آ رہی ہے یا آج آج سے ہی آ رہی ہے اچھا اچھا

دراصل ہمارا جو ٹیکنیشین ہے وہ ابھی تھوڑی تھوڑا باہر گئے ہوئے ہیں تو ایک آدھ گھنٹہ میں آئے تو چلے گا نا آپ بہت ارجینٹ میں ہیں اوکے آپ کو آپ کو زیادہ چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سکون سے رہیے میں جلد ہی ٹیکنیشین کو بھیجوں گا اور آپ کا جو بھی پریشانی ہے اس کو سالو کریں گے اور کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو باقی موبائل میں اچھے سے چل رہا ہے ہوں اچھا سر اگر یہ پرابلم سالو نہیں ہوا تو موبائل میں میٹنگ نہیں کر سکتے کیوںکہ میرے لیپٹاپ میں جو ہے وہ کنیکٹ ہے اور آپ کا پتا نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے تو اگر ایسا پریشا ایسی پریشانی ہے تو ایک ہی سالو نہ ہوا تو آپ سے معزرت خواہ ہوں گے جی سر جی سر

ہوں اوکے سر زیادہ ٹینسن مت لیجیے میں آپ کو اپنا لیپٹاپ دے دوں گا اوکے ٹھیک ہے سر میں بھیجتا ہوں آپ کو ٹیکنیشین اوکے تھینک یو